سینٹرل ڈلہی میں کافی ساری ڈسپنسری ہیں اس کے علاوہ زیادہ تر لوگ اپنے مقامی ڈاکٹر کو ہیس کنسلٹ کرتے ہیں میرے علاقے میں کبھی کبھی ہیلتھ اویرنیس پروگرام کیمپ لگتے ہیں جن میں فل باڈی چیک اپ تین سو روپئے میں ہوتا ہے